डंगर पालना जेह्ड़ा एह् बी इक कल्ला हर आदमी निं करी सकदा डंगरें बास्तै बड़ा किश करना पौंदा डंगर जे जेल्लै छोटे बछड़े होंदे जां कुतै डंगर सूनें आह्ला होंदा उसी बड़ा ध्यान रक्खना पौंदा पूरी पूरी रात जागना पौंदा ते डंगरें उं'दा ध्यान रक्खना पौंदा जिसलै डंगर ते सूनें दे बाद च बछड़ा दिंदा ओह्दे बाद च ओह्दी जेर बगैरा ओह्दा ध्यान रक्खना पौंदा डंगर खाई निं छोड़ै जेह्र नै मौत बी होई सकदी ऐ छोटा बछड़ा होंदा उसी बी बड़ा संभालियै रक्खना पौंदा कुदै डंगरें कोल दूए डंगर कोल निं बनना पौंदे ताकि कुतै उसी नुकसान निं करी ओड़न होर बछड़े गी बी इक अपने बच्चें आह्ला लेखा पालना पौंदा उसी होर निक्के निक्के होंदे जियां बच्चे गी लोग बड़े प्यार कन्नै पालदे इ'यां उसी बी बड़े प्यार कन्नै जिन्ने डंगर रक्खे दे होंदे उ'नेंगी ब बछड़े बी अपने जेह्ड़े बच्चें आह्ला लेखा लगदे होर डंगर जेह्ड़े आखदे साढ़े इ'यां परिवार दा हिस्सा ऐ कि अगर असें कुछ खाई लेआ ते उ'नें निं खाद्धा ते बड़ा इ'यां लगदा कि डंगर भुक्खे न उं'दी देखभाल करो उसी छामा बनना धुप्पा बन्नना सर्दियें दे दिनें थोह्ड़ा धुप्पा रक्खना पौंदा उ'नेंगी गर्मियां होन तां छामा बी रक्खना पौंदा बन्नना पौंदा ते बड़ा उं'दे कन्नै करना पौंदा जिसलै सर्दियें च ठंड होंदी ऐ ठंडू च उं'दे बास्तै कमरा बनाए दा होंदा अलग ते कमरे दे अन्दर बन्नना पौंदा उसी होर डंगर गिल्ला रेही निं रवै उं'दा पूरा साफ करना पौंदा उ'नेंगी तां कि कोई डंगर गिल्ला रेहियै कोई बमार निं होई जा ते जेह्दे कन्नै डंगर जेह्ड़ा कमजोर पेई जंदा इस करियै डंगरें गी फिर टैम टू टैम डंगरें गी पट्ठा पाना पानी पलाना नुहालना उ'नेंगी ते जिन्नी डंगरें दी सेवा करगेओ इन्ना डंगर तुसेंगी शैल दुद्ध देग होर अगर कोई डंगर हल बाह्ने बास्तै रक्खे दा ते ओह् बी खेत्तरें च शैल कम्म करियै देग अगर तुसेंगी तुसें ओह्दी सेवा कीती दी होग अगर ओह्दी नेईं देखरेख करगेओ कमजोर पेई जाह्ग तां उन्नै केह् कम्म करना केह् ते इस करियै डंगरें दी बड़ी देखरेख करना पौंदी ऐ उ'नेंगी टैमां टैमां दी कोई थोह्ड़ा बमार होई जा डंगर उसी डाक्टरें गी दस्सनां अज्ज कल डाक्टरें बड़ी सारी बमारियें दे इलाज़ कड्डे दे प्रोटीनां डाक डंगर बास्तै रक्खी दियां इ'यां लैरा डंगर होंदी ऐ कमज़ोर होई जंदा ऐ दुद्ध दद्ध देने आह्ला होंदा ऐ ते ओह्दे कन्नै उसी थोह्ड़ा जेहा फर्क पौंदा ऐ ओह्दे बास्तै जियां घर च डाइट बच्चे आह्ली मां बास्तै डाईटां रक्खी दियां होंदियां इ'यां डंगरें बास्तै बी अज्ज कल बड़ी सारी प्रोटिनां चली दियां न जेह्ड़ी कि उसी ओह्दी कमज़ोरी निं आन दिंदियां उसी इस करियै असें इक डंगर रक्खे दा हा गौ ओह् जेल्लै घरा बाह्र निकलना असें अन्दरा बाह्र निकलना तां उसी हीखी होंदी ही कि उसी कोई पेड़ा देयै ते उ'नें अस निक्के निक्के होंदे हे साढ़े पास्सै उ'नें हांबन लगी पौना भाई इ'नें कुछ ना कुछ हत्थें फड़ी आंदा होना ऐ ते फिर असें उ'नें पेड़ा देना उ'नें बड़े चाऽ कन्नै पेड़ा खाना असें बी बड़े खुश होना डंगरें दी सेवा करने गी असें बड़ी मज़ा औंदा हा ते निक्के निक्के होंदे असें बड़ा ध्यान रक्खना डंगरें दा घाह् बड्डी आहनना उं'दे बास्तै आहनियै पाना बड़े शौंका कन्नै डंगर बी बड़ा प्रेम करदे न अगर तुस डंगरें कन्नै करगे ते ओह् बी तुं'दे कन्नै बड़ा प्रेम करदे न ते इस करियै उं'दे च बी इक जीब आत्मा होंदी बचैरें च उ'नें बी अगर तुस शैल प्यार कन्नै प्रेम कन्नै बलागे तां ओह् बी तुं'दे कन्नै शैल प्रेम कन्नै बोलङन